नमस्कार तुमचे हांगा ऑफिसान म्हाका एक मातशें एक थोडे वासपूस करपाची आशिल्ली म्हजे रिटायरमेंटाचें न्ही कांय निवृत्त जाल्ल्याचे कांय पयशे आयल्यात ते म्हाका खंय कशें घालप तें म्हाका मातशें कळपा जाय आशिल्लें हांव म्हजे प्राण नंबर आनी आदार नंबर घेवन आयलां आं तूं म्हाका तुमचे संगणकाचेर घालून तुमी मातशें सांगूं शकतात किद्या म्हाका फुडाराक बाबा म्हजे पयशे कशें तरेन खर्च करप किंवां खंय घालप फुडाराक म्हाकाय त्या आदारा खातीर जाय पडटात हांवूय ते कशें तरेन कोणाक दिवपाचे आसता खंय कितें लोन काडलें आसा हांवें तेकाय म्हाका ते पयशे थोडे घालपाक जाय सो म्हाका मातशें तुमी तें आदार करपाक शकता किदें आतां रिटायरमेंट जावन हे पयशे खंय घालपाचे ते कळना आनी बेश्टेच ते हांव तशेंच दवरूंक शकना तशें दवरले जाल्यार तेजो फुडाराक किदेंय तरी वापर जावपाक जाय म्हजे आरोग्या खातीरूय म्हाका तें सांबाळपाक जाय आनी तेजे खातीर कांय गोश्टी म्हाका कळपा जाय आशिल्ल्यो हे प्राण आनी आदार नंबर घातल्यार तुमी म्हाका सांगू शकतात वा तुमी सांगतले अशें म्हाका कांय लोकांनी सांगलें म्हूण हांव तुमच्या फुड्यान आयलां सो तुमी म्हाका मातशें सांगात पळयात मातशें तुमचें संगणकाचेर घालून किद्याक रिटायर जाल्ले मनशाक तुमचे असलेच मनीस आदार करूं शकता तुमचे असले मनशा कडल्यान हांव ते कळपाक शकता आनी तेका लागून हांव इतले पयसल्यान तुमच्या फुड्यान आयला आनी पयशाचो पयशे हांव घरा दवरपूय म्हणल्यार हे तितले अशें मातशें म्हाका भंय दिसता घरानूय दवरपाक खंय शेणटात किदें म्हाकाय बी आतां जाणटेपण आयलो म्हणटकर यादूय बी उडना आनी तेका लागून हांव हांगा आयलां तुमचो कचेरेंत तुमच्या ऑफिसान की म्हाका कळपाक जाय की बाबा पयशे हांव कशें तरेन खर्च करतले वा थोडे काडून म्हाकाच म्हजेच जिवा खातीर म्हाकाय सांबाळून दवरपाक जाय म्हणुनूय हांव हांगा आयिल्लें आसा मातशें म्हाका तुमी सांगल्यार चड बरें जातलें